आमची झाडां जी आसात ती आमचो प्राण आमी वेग प्र प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारची झाडां रोंवपाक जाय आनी ही शिकवण जी आसा ती भुरग्यांक ल्हान सावन दिवपाक जाय हेचे खातीर आमी वेगवेगळी जी नवीं तंत्रज्ञान आयला ताचो वापर करपाक जाय